जय झूलेलालजी जॾहिं होटल में या ढाबे ते ॿाहिरि खाइण वेंदा आहियूं त पहिरां हिकु ढोसा घुरायूं अने ॿियों गुजराती थाल्ही घुरायूं मां मुंहिंजे लाइ ढोसा ने घुरायाने मुंहिंजे छोकिरे लाइ पांव भाजी घुरायूं इन्हनि लाइ गुजराती थाली घुरायूं ऐं छो खाईंदा आहियूं त भई त गुजराती थाल्ही पाणि सभु थोरी घणी मिठासि हूंदी आहे माना उहा रोटी वणंदी आहे अने डोसो ॿारनि खे इनकरे थो वणे भई हिन में सांभर दालि ॿारनि जो हींअर जो खाधो आहे इहो डोसो ऐं गुजराती थाल्ही घुरायूं पांव भाजी त फेमस आहे त माना पांव भाजी ने इहो वणंदो आहे असांखे सुठो ने सस्तो तॾहिं पांव भाजी डोसा ने गुजराती थाल्ही जिते वञू इहा टे ज घुराईंदा आहियूं असां